जिहेतु बाइकखौ आंनो सानफ्रोमबोनि जिउआव नांगौ त' बे थिक बिदिनो बिनि सामलायनाया जोबोद दरकार माबा एसे जानाय माने दिनै आंहा गायनाय खामानियाव थांनो हाया जानाय त' बिनि थाखाय आं जेसेबां हायो सानफ्रोमबो बिनि जा पार्ट दङ बेखौ आं थाक थिक लाखिनो सेस्टा खालामो थाव दंना गैया साखायाव पाम्प दंना गैया बेखौ नायजोबखायो आं मास्ट बि त' बिदिनो आं सानफ्रोमबोनि जिउआव बाइक सालायो आरो बिदिनो आंनि सामलायनाया बेनो आरो बाइकआव बेनिख्रुय गोनांसिन आखुथाय आंनि जोरथाय कारन जोंहा नांगौमानि जोंहा नांगौमानि बोसोरफ्रोमबो गंफा गंफा बेलेग बेलेग बाइक बायबाय थानो हाया त' जेसेबां जोरो एसेबांनो आंनि कारने मोजां आरो लोगोसे बाइकनि मोनसे लिरथायबो थानांगौ जिहेतु आंनि लिरथाया आंनि लिरथायाबो एसे गोबां नालाय बाइकनिबो लिरथायखौ नांगौ आरो बेसेनाबो जाहाते जों सोलिनो हायो बे सिस्टेमखौ जोङो साननानै बायो आरो दासान्दि आंनि बाइकआ माने भारतनि भारत हादरावनो बानायनाय टिभिएसनि आरो बेनि अनगायै आङो दस्रा बाइक दाबो गोसो जायाखैबो आरो बेजोंनो सोलिबाय थागोन होननानै आङो थि खालामदों